जय झूलेलाल अ योगा करण सां इलाही सारा फ़ाइदा थींदा आहिनि योगा करण सां यादि शक्ती बि वधंदी आहे योगा करण सां कोई बीमारी बि न थींदी आहे हीअ पाण रोज योगा करो पंहिंजे शरीर लाइ इलाही सुठो आहे हिन योगा करण सां पंहिंजो मां पंहिंजी बॉडी खे बि मतिलबु रिलैक्स मिलंदो आहे हिन पंहिंजी दि दिमाग़ बि थोरो ईअं लॻंदो आहे शांती मिलंदी आहे त योगा करण ॾाढो सुठो आहे योगा करण सां पाण इलाही बीमारियुनि सां बि पाण बची वेंदा आहियूं योगा करण सां थायरोड बि निकिरी वेंदो आहे त डेली सुबुह जो योगा करणु सुठो इलाही जरूरी आहे जय झूलेलाल